نیوز میڈیا نے بہت سے بزنس کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کی ہے جیسے کہ میرا ہی بزنس تھا اس کو میں دوسرے لوگوں تک جب ہی پہنچا پایا کیونکہ میں نے نیوز میڈیا کی مدد لی میں نے ایڈورٹائزمینٹ کرا جن لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کس چیز کا کام ہے ان تک یہ بات پہنچی کہ میرا یہ کام ہے جس سے وہ جان گئے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو وہ بھی میری دوکان پر آنے لگے جو لوگ نہیں آتے تھے اور اس سے ترقی اس لیے ملی کیوں کہ اس سے ہم بہت سارا پیسہ کما پائے اور جو طریقہ ہے نیوز میڈیا کا وہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور جو ہے اپنی باتیں رکھتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ بزنس اچھے سے کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ میگزینس ہیں میگزینس پبلش ہوتی ہیں کسان لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اپنی کھیتی میں اس کو یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کو اچھے رزلٹ ملتے ہیں اور ان نتیجوں سے وہ جو ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور اچھے سے کمائی کرتے ہیں